जइसे कि हमरा घुमै फिरैमे बहुत ही अच्छा लागै छै जैसे कहीँ भी कोइ बोलै छै ई जगह घुमैलए जाना छै तऽ हमे तुरत तैयार हो जाइ छी आओर हमरा जैसे दिल्लीमे इण्डिया गेट लाल किला क़ुतुब मीनार ई सब भी घुमलऽ छिए आओर हमरा तिरिथ भी करैमे बहुत बढ़िआँ लागै छै जैसे हरिद्वार ऋषिकेश ई सब जगह गेलऽ छिए बहुत ही आनन्द आबै छै जा कऽ आओर घुमै फिरैमे बहुत बढ़िआँ लागै छै जइसे नेपाल गेलऽ रहिए नेपाल भी घुमलिए बहुत एहनो जगह जेकि देखैमे अच्छा लागै छै हर चीजके एक सपना जैसे रहै छै सपना पूरा हो गेलै घुमिकऽ आओर हम राजस्थान भी गेलऽ छिए राजस्थानमे बहुत अच्छा अच्छा मन्दिरसब छै ओकरा देखलिए आओर इएह सब चीज आओर तऽ हालफिलहाल नहिए कहीँ गेलऽ छिए एतने ठुमे घुमि फिरिके भी छिए आओर मौका मिलतै तऽ जरूर जेबै घुमैलए अभी तऽ